हेलो क्या मेरी बात स्वादिष्ट व्यंजन रेस्टोरेंट के मालिक से हो रही है जी हाँ मैं शिवानी बोल रही हूँ आप को तो पता ही है कि मुझे आपके रेस्टोरेंट का खाना कितना पसंद है और आप को मेरे पसंदीदा खाने की लिश्त भी पता है मैं चाहती हूँ कि वही वही डिस आप मुझे आज रात के खाने के लिए भेजें वैसे तो मुझे पता है कि आप जानते हैं पर फिर भी मैं एक बार आप को सुनिश्चित करने के लिए बता देना चाहती हूँ कि मुझे आप के यहाँ का मटर पनीर पुलाव ओर पूरी पसंद है और इसके साथ ही साथ मुझे आप के यहाँ का रायता भी बहुत पसंद है तो आज रात के लिए मुझे आप वही भिजवा दें पेमेंट मैं आप के डेलीवरी बॉय को दे दूँगी धन्यवाद